गुडमॉर्नींग टेक अ सीट आं आमी बरी आसा आनी तुज्या चेडवान तुका कितें सांगले अबावट हर एग्जाम्स तें सध्याक हाली एग्जामीक अशें बरें करीना मात्शे डिस्ट्ब्ड आसा ना तेका सगळ्या हेतून खूब कमी माक्स पडल्या इवन ते एक पेपरान फेलूय जाला मात्शी तेका पळय तेगेली कितें चल्ला तें तेगेले मांयड सारके ना आमी सारकी शिकयता हां फक्त एकूच ती मेत्स टिचर काय कितें फेल जाला तितून ती टिचर सारकी येयनासली पूण आतां ती मागीर येवपाक लागली सो स्टील तें मात्शें ट्रेकार नाशिल्लें हय मात्शे कांव आमी तरी पूण तेका सजेस्ट केल्ले स्कूल कांवसीलराकडेन तें म्हणपाक लागलें आपूण येयना सो तेका भायर दाखय ना आनी काय ना थँक्यू